खाना बनबै लेल तऽ पहिल बात एकटा बर्तनके काज होइ नहि छै बहुत सारा होइ छै अगर अहाँ सब्जी बना रहल छी तऽ सभसँ पहिने छै एकटा नीक लोहिआ ओहिके बाद चाही छोलनी आ ऊपरसँ एकटा ढक्कन सब्जी बनेबै ई भऽ गेल सब्जी बनबै लेल अगर अहाँ चावल बना रहल छी अगर हमसभ गाँवमे कूकरमे बनाबै छी तखन तऽ एकटा कूकर चाही बात खतम लेकिन जब टोकनामे बनाबै छी मिथिलावला कल्चरके हिसाबसँ तऽ एगो टोकना चाही कमसँ कम एगो करछुल चाही चावल चलाबैके लेल आ ढक्कन सेहो चाही मानि लिअ अहाँ रोटी बना रहल छी तऽ रोटीके लेल तऽ फेर तीन चारि टा बर्तन लागि जाइ छै अहाँ पहिने सभसँ पहिने तऽ अहाँकेँ आँटा गुँ गुँथनाइ यए ओहिके लेल चाही एकटा घमला ओकर बाद अहाँ रोटी बनेबै तऽ तव चाही तावा फेर चकला चाही बेलना चाही फेर जाहिमे रोटी रखबै कमसँ कम एकटा ओ बर्तन चाही बाटीमे राखी या टोपिआमे राखी या थारीमे राखी जाहिमे भी रखियै ई चीज भए गेल जँ अहाँ कोनो आओर चीज बना रहल छी कोनो खीर बना रहल छी तऽ ओहिमे चाही हमरसभके अहाँके गाँव घरमे दूध तऽ रहबे टा करैए कतेक गोटा की करै छथिन तऽ दूध लोहिआमे रखै छथिन जेना हमरा सभके घरमे दूध लोहिएमे राखल जाइ छै लेकिन किछु गोटा दूधके टोपिआमे रखलथि टोकनामे रखै छथिन तऽ ई छियै मेन मेन बर्तन होइए एम्हर खाना खायके लेल अहाँके थारी चाहिए एकटा पैघ थारी कमसँ कम जाहिमे खाना राखल जाय दालि चाही दालिके लेल कटोरी चाही कटोरिओ अहाँकेँ तीन चारि रङ्गके भए जाइ छै एकटा पैघ कटोरी चाही एकटा छोटकी मझोलकी कटोरी चाही सब्जीके लेल एकटा छोटकी भुजियाके लेल प्लेटोमे कतेक लोक भुजियासभ खाइ छथि ओकरो प्रयोग करै छथि मिला जुला कऽ नहिओ नहिओ अगर देखल जाय तऽ कमसँ कम बीस गो पन्द्रह बीस गो बर्तन तऽ ओनाही भैए जाइ छै मिला जुला कऽ आब देखियौ आब रोटी चावल बना रहल छी तऽ ओहिके लेल करछुके प्रयोग करबै किएकि चावलमे जलके मात्रा ज्यादा होइ छै आब जेनाकि मानि लिअ अहाँ दालि बना रहल छी दालिओ अहाँकेँ तरलेमे होइ छै तऽ दरमे होइ छै तऽ ओहोमे अहाँके करछुए चाही आब जेना सब्जी बना रहल छियै सब्जी तऽ करछुसँ जे लारबै ने सब्जी तऽ ओ पूरा मिल जायत ओ सहीसँ बनि नहि पाबै छै तऽ ओहिके लेल की प्रयोग कएल जाइ छै या तऽ छोलनी या झाँझ आब झाँझ कहबै की होइ छै तऽ झाँझ अहाँकेँ होइ छै कि एकटा अहाँकेँ प्लेट जँका रहत प्लेटमे डन्टी लागल रहत ओहिमे पूरा भूर भूर रहै छै जेना कोनो एहन चीज छै जकरा उठेनाइ छै नीचाँ गिर पड़ै जेना अगर ओहिसँ अहाँ सब्जी उठेलियै तऽ रस नीचाँ रहि जेतै आओर पूरा जे मेन चीज छै ओ ऊपर रहि जेतै एकरा झाँझ कहल जाइ छै आओर छोलनी छोलनीसँ हमरासभके लारैमे बड़ा सुविधा मिलै छै अहाँकेँ आरामसँ लारैमे बहुत नीक रहत एकटा होइ छै चम्मच जेनाकि स्पूनमे भेल छोटा आ चम्मचेके साइजमे अहाँकेँ पैघ एकटा मिल जायत ओहिसँ कोनो चीज उठाबैमे यानिकि अहाँ परोसि रहल छी किनको अहाँ सब्जी लऽ कऽ देलियै तऽ बड़ा सुविधा होइ छै ओहिसँ दैके लेल तऽ मिला जुला कऽ एतेक बर्तन अहाँके हमरा हिसाबसँ प्रयोगमे अबै छै आओर आओर बर्तनके तऽ कोनो कमिए नहि छै लेकिन एतेक चीज कमसँ कम चाही खाना बनाबैके लेल इएह थारी मतलब खाना बनबै छै टोकना लोहिआ टोपिआ करछु ढक्कन चकला बेलना तऽ ईसभ अहाँकेँ मेन बर्तन भऽ जाइए जे खाना बनाबैके लेल बिल्कुल जरूरी रहैत अछि